پرانے وقتوں میں موبائل فون کافی بڑا ہوتا تھا جسے ہم جیب وغیرہ میں نہیں رکھ سکتے تھے ان سے پہلے موبائل ایسا آتا تھا جوکہ ڈائریکٹ وائر سے کنیکٹ رہتا تھا اسی طرح آج کے دور میں اسمارٹ فونز ہیں جوکہ ہم جیب میں رکھیں اور ہم جو بھی چاہیں نیٹورک پر گوگل وغیرہ پر جو معلومات چاہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں اور بات ہوئی اگر سم کی تو میں جیو کا سم یوز کرتا ہوں جوکہ میں سالانہ ریچارج کرتا ہوں مجھے سالانہ ریچارج تین ہزار روپئے کا پڑتا ہے